जिउआव मानसिया मोनसे गोथार खामानिखौ मावनो थाखाय सिगांआव लेखा फरायनानै इडुकेसनजों गावनि थिरांथाखौ खालामनो हायो मानोना मानसिआ सिगां समाव थिरांथा लानोबा सोलोंथाय नांगोन सोलोंथाय गैयाब्ला जेखि जाया खामानिखौ मावनो हाया सोलोंथाया जाबाय मोनसे मानसिनि नलेज नलेज थायोब्लासो मानसिया जिखुनु जाया खामानिखौ मावनो हागोन साननाय हिसाबै जिखुन जाया माबा मोनसे मोजां खामानि मावनोब्ला सिगांग्रो सिन्था खालामनानै बबे मोजांखौ खामानिया मोजां जागोन जेन'बा दाथ' नों बहुद रोखोमनि खामानि थायोना जेरै साननायनि गेजेरजों सोरबा लेखा गोरों मानसिआ साख्रि लानो हायो बिनिफ्राय आरो द'खान बायदिसिना बिजिनेस मावनानै गोजौ लामायाव गाखोलांनो हायो बा होनबाय आरो बे मावनो थाखाय मानसिया केपिटेल नांगौ थाखा फैसा बे केपिथेलखौ ज'मा खालामनानै गावनि थांखि हिसाबै सोलि लांनो हानो हायो जेरै गावहा बयहाबो गुबुन रोखोमनि थांखि थायो थांखिआ जाहैबाय फरायनायफ्रा बिसिनि थांखिआ आलदा आरो फरायिनि थांखिआ आलदा फरायनायनि थांखिआ जाहैबाय लेखा फरायनायनि गेजेरजों गाव मोजांयै रोंनायनि उनाव साख्रि लानानै आलदा आलदा साख्रि लानो हायो डाक्टार इनजिनियार ओमफाय आरो जाय फरास'नाआव मोजाङै रोङा बे मानसिआ द'खान होनानै थांनानै थानो हायो आबाद मावनानै थांनानै थानो हायो बिनिफ्राय बबेबा मोनसे इनडास्ट्रि फिसा सिमल इनडास्ट्रि बेफोरजोंबो सोनारनानै थानो हायो जेरै पलट्रि फार्म बानायनाय प्रि फार्म बानायनाय फिसारि बे मोनसे गाव गाव गसंथानो हानाय मोनसे थांखि